देखिए भैया हमने आपके यहाँ सिलेंडर बुक किए थे तो अभी सिलेंडर आया नहीं है बाहर गाँव से बोल रहे हैं तो हमने सोचा है कि वो बिजली वाला चूल्हा जो आता है इन्डक्शन वो ले आएं और उसी से काम चलाएंगे और बार बार कौन लेने जाएगा सिलेंडर लाने ले जाने की बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ तो इसीलिए हम बिजली के चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं और उसी पे खाना बनाएंगे और उसको केन्सिल करवाना है तो हम बाहर गाँव लखनऊ से बोल रहे हैं भैया मेरा सिलेंडर केन्सिल कर दीजिएगा क्योंकि का हमने बुक करवाया था वो अभी आया नहीं है तो हमने सोचा कि अब हमारा काम बिजली वाले चूल्हे से चल रहा है तो इतना पैसा क्यों हम लगाएंगे हम बिजली से ही काम करेंगे और वो पैसा हमारा बच जाएगा और इसीलिए हम सेल सेलेन्डर केन्सिल करवाना चाहते हैं वो किए थे वो अभी आया नहीं है तो हम केन्सिल करवा देंगे और ये इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम यहाँ लाने वाला हमारे घर में कोई है नहीं हमीं को लाना ले जाना होता है इसीलिए हम केन्सिल करवा रहे हैं और और पैसे हमारे वापस कर दीजिए हम अब सिलेंडर नहीं लेंगे हम नए इंडक्शन पर ही खाना बनाएंगे और उसपे एक बनाने से हमको अच्छा रहता है सिलेंडर में पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं समय भी ज़्यादा लगता है इसलिए हम सिलेंडर अब नहीं भरवाएंगे मेरा पैसा बच जाएगा और हम वो सिलेंडर केन्सिल करवा देंगे अब इंडक्शन ही इस्तेमाल करेंगे